جی جی ہیلو کون جی جی جی بولیے کیا بات ہے جی جی لائبریری کھلا ہوا ہے سہرسہ میں بولیے کتاب اتاب چاہیے کیا آپ جی سر جی جی لائبریری کا نام ہے خدا بخش خاں لائبریری اسی کے نام سے کھولے ہیں ہم ہاں سر ہمارے پاس سب کتاب اویلیبل ہے آپ کو بتائیے کس ٹائپ کا کیا چاہیے کتاب کس کے بارے میں چاہیے جی سر ہمارے پاس تو ابھی فی الحال میں کچھ کتابیں ہیں اویلیبل بہار کے عظیم ترین جیسے کپوروی ٹھاکر کے بارے میں وہ ان کا کتاب ہے آریہ بھٹ کا کتاب ہے ان لوگوں کا کتاب ہے اور کچھ کتابیں جو ہیں ابھی لوگ لے گئے ہیں پڑھنے کے لیے اگر آپ کو چاہیے تو آپ آ جائیے آپ کو مل جائے گی جی جی جی تو آپ ایسا کریے اگر آپ آ جائیے گا سامنے سامنے تو بات ہو جائے گی ویسے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ لائبریری تو سنڈے کو تو بند رہتی ہے اور اس کے بعد صبح آٹھ سے آٹھ جو ہے رات تک کھلی رہتی ہے لائبریری آپ کسی بھی وقت آ جائیے گا تو آپ کو مل جائے گا نہیں ہماری لائبریری سر وہ پیسہ نہیں ٹائم ٹیبل بنا کے آپ کو آپ کو دیا جائے گا لیکن کچھ پیسے جو ہے لائبریری مینٹین کے لیے کچھ لیا جائے گا سر کم سے لم سم سو روپیہ ٹائپ اگر آپ ایک مہینہ کے لیے کتاب لے گئے تو جی جی جی اور تو اب زیادہ صحیح رہے گا اگر آپ آ جائیے گا تو دیکھ بھی لیجیے گا اور اپنے حساب سے لے لیجیے گا کتاب تو آپ ایسا کریئے کل آ جائیے آپ ٹھیک ٹھیک ٹھیک